नमस्ते भैया भैया आपको कहाँ जाना है इलाहाबाद जाना है आप किस गाड़ी से जाना चाहते हैं नहीं भैया ऐसा है कि छोटी गाड़ी मतलब जैसे जाएगे आप चार चक्के से तो रेट अधिक लगेगा अगर बस से जाएँगे तो अधिक लोग रहेंगे उसमें आपका रेट कम लगेगा इस हिसा तो भैया छोटे चक्का से जाएँगे तो चार लोग जाएँगे पाँच लोग जाएँगे बा पूरा परिवार जाएँगे तो किराया आपका क़रीब दस हज़ार रुपया लग जाएगा ठीक है भाई जो चार कश्टमर है तो चारों को ना सब करना पड़ेगा तेल का सब खर्चा रखना पड़ेगा ठीक ठीक है भाई आप आप बस से चलिए तो बस से चलिए तो उसमें सब व्यवस्था रहेगी खाने पीने रहने सुतने बैठने की सब रहेगी ठीक है भाई तो कितना पैसा आप देना चाहते हैं अरे भाई कीलोमीटर के हिसाब से ना अधिक कीलोमीटर है तो अब पानी से तो गाड़ी चलेगी नहीं तेल से चलती है हाँ हाँ तो उस हिसाब से खर्चा ना उसमें लगेगा हमारा ड्राईवर दो हज़ार रुपया लेगा नहीं ड्राईवर भाई उसको चाहिए ना भाड़ा हाँ तो कितना आप देना चाहते हैं अरे भाई पाँच सौ में तो नहीं ना जाएगा आप कितने दिन में आएँगे टूर पर से कहाँ कहाँ धाम करेंगे ठीक है आप आएँगे तो अब कई दिन लग जाएगा जोड़ लीजिए उसका किराया जिस दिन से वो एक दिन का दो हज़ार माँगता है तो दो दिन तो चार हज़ार उसका हो गया अब छ हज़ार दे रहे हैं तो बताइए दो हज़ार में कैसे जाएगी गाड़ी अरे भाई एक हज़ार कम कर लीजिए नौ हज़ार दे दीजिए अरे भाई हम हम तो बढ़ ही जा रहे हैं लेकिन छोटी गाड़ी ना है हम तो यही कह रहे हैं कि बस जा रही है उसमें बीस सवारियाँ है आप उसमें

नमस्कार